क्या मेरी बात नायिका कंपनी में हो रही है जी मैंने कुछ समय पहले कुछ चीज़े मंगाई थी आपके यहाँ से तो मैं उनका अनुभव बताना चाहती हूँ सबसे पहले मैंने हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन मंगाया था जोकि मैंने जो अपनी त्वचा के हिसाब से मंगाया था और वो उस हिसाब का नहीं आया है तो मुझे काफ़ी उसके कारण दिक्कत दी है दूसरा मैंने एक रेयर ब्यूटी का आई पलेट मंगाया था जो वो ठीक था पर वो भी ऐसे खराब निकला तो मैं काम चला सकती हूँ बट ठीक नहीं था वो भी फिर मैंने एक मामाअर्थ का लिप लिंट मंगवाया था जो कि जिससे मुझे बहुत रिएक्शन हो गए हैं मेरे होठों पे वो सूज गए थे और मुझे बहुत दिक्कत दी थी उसके कारण भी और फिर मैंने उसके बाद एक डर्मा कंपनी का सीरम मंगाया था जोकि एक दो दिन तो ठीक लगा बट उसके बाद उसे भी मुझे काफ़ी रिएक्शन हुए फिर स्किन केयर के उसमें मैंने शीटमास्क मंगवाए थे मैंने बेलाविटा के जिससे मुझे काफ़ी दिक्कतें गई मुझे लाल मेरा चेहरा लाल हो गया था और दाने भी काफ़ी आ गए थे और मुझे काफ़ी उसमें भी दिक्कतें गई थी तो मेरा अनुभव पूरा अगर देखा जाए तो आपके साथ काफ़ी खराब रहा और मैं आगे किसी को सुझाव नहीं दूंगी ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए तो अगली बार से कृपया आप ध्यान रखिए ताकि आपके और जो भी कस्टमर्स है आगे आने वाले उनको इतनी दिक्कतें ना जाए तो मेरा तो आपके साथ बहुत अनुभव खराब रहा तो आप अगली बार से ध्यान रखिएगा